जीअं त ठाणा शहर में आवागमन लाइ अचु वञु करण लाइ असांजो जेको मेन ज़रियो आहे उहो पंहिंजूं गाॾियूं आहिनि पंहिंजूं कार्स आहिनि पंहिंजा टू व्हीलर्स आहिनि उन खां सवाइ ऑटोस आहिनि उनखां सवाइ स्टेट जूं बसूं आहिनि जेके असांखे हिक हंध खां ॿिए हंधु वठी वञनि थियूं जेको असांजो मेन जेको ज़रियो आहे आवागमन करण जो उहे ठाणा डिस्ट्रिक्ट जूं लोकल ट्रेनूं आहिनि जेके लोकल ट्रेनूं आहिनि उहे असांखे हिक हंधु खे ॿे हंधु वठणी वञण में इज़ी सवलियूं आहिनि ऐं तव्हांखे इज़ीली पहुचाइनि थियूं ठाणा डिस्ट्रिक्ट खे सराउंडिंग में सभिनी खां जोड़े रखनि थियूं थैंक्यू